हैल्लो हैल्लो हां जी नमस्ते हाल चाल ठीक ऐ तुस सनाओ अच्छा जी थोआड़ी अवाज नी ऐ आवा दी थोह्ड़ी कटोई कटोई आवा दी कुत्थे ओ अच्छ अच्छा ते मिगी कम्म हा यरो थोआड़े कन्नै तुस हट्टी गै ओ अच्छा अच्छा नेईं नेईं ओ घर ब्याह् जुड़े दा ते थोह्ड़े डिस्पोजल चाहिदे हे फंक्शन आस्तै चाहिदा कोई मतलब सारे गै चाहिदे नैपकिन चाहिदे ते प्लेटां ग्लास चम् चम्मच सारा किश सारा गै चाहिदा ते थ्होई जाग तै स्टाक ज्यादा ब्याह् आस्तै लाई लाओ तुस स्हाब दो दो त्रै त्रै ते चाहिदा कोई कल धोड़ी नोआई देऊड़ो थ्होई जाग हां ते मिगी पता केह् केह् चाहिदा मिगी बड्डियां प्लेटां सारे दो दो पीस करूड़ेओ बड्डियां प्लेटां निक्कियां प्लेटां कोलियां ते कन्नै चम्मच ते कन्नै टिशू पेपर आह्ला बी चाहिदा हा ग्लास बी हां ते ओ तुसें पैसे कल गै देगी यां हू'न ही करी ओ ड़ां ठीक हां वा ठीक ऐ तुस भेजूड़ेओ ते आऊं करूड़ोंग फ्ही पैसे सा पैसें स्हाब कताब ठीक ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ